ہیلو کیا میری بات آئی آر سی ٹی سے ہو رہی ہے جی جی جی جی میں شاہین بول رہی ہوں گیوال بیگھہ سے جی جی جی مجھے پتہ یہ کرنا ہے یہ میری ٹرین وقت پہ چل رہی ہے یا نہیں اچھا میرا گاڑی نمبر یہ ہے زیرو ون تھری ون ٹو ون جی آپ چیک کر کے بتا دیں گے آپ مجھے بتا دیجیے میری وقت گاڑی پر ہے یا نہیں اچھا اچھا جی جی جی دیکھیے آپ چیک کر لیجیے جی اور یہ بھی بتا دیجیے یہ ٹرین صاف ستھرا ہے نا کیونکہ مجھے پتہ کرنا ہے وقت پر چل رہی ہے نا مجھے دہلی سے گیا جانا ہے اچھا اچھا تو آپ چیک کر لیجیے میں ویت کر لیتی ہوں نہیں نہیں کوئی بات نہیں آپ چیک کر لیجیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کتنا لیٹ ہے اچھا اچھا اور گھنٹہ اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ